مشرقی دہلی ضلع میں بہت سارے صنعتیں اور معاشی مینوفیکچرنگ کی فیکٹریاں وغیرہ پائی جاتی ہیں پیپر کے کام بھی مشرقی دہلی میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اسی طرح کپڑوں کی فیکٹریاں بھی زیادہ بہت زیادہ ہیں جہاں پر جنس اور شرٹ وغیرہ بنائے جاتے ہیں ان کی مینوفیکچرنگ ہوتی ہے اسی طرح مشرقی دہلی ضلع میں بہت سارے مارکیٹ ایسے ہیں جہاں پر ہر طرح کے سامان موجود ہیں اور ملتے ہیں تو مشرقی دہلی میں زندگی گزارنے کے لیے جو بھی آپ کو چیزیں چاہئے وہ ساری چیزیں آپ کو ملے گی کاروبار کے اعتبار سے بھی اور زندگی گزارنے کے لیے بھی